पंचायतीची पंचायत म्हणल्यार कित्या कित्याक एक पंचायत आसप म्हणल्यार आमकां एक कितें कितें एक आसलें एक स्किम आसली ती आमक रोखडें हें करता त्या भायर आमकां घर टॅक्साचें टॅक्स फारीक करपा वता त्या भायर आमी इनकम सर्टिफिकेट आमकां एक जाय जाल्यार आमकां ती मेळटा ते भायर आमकां कसलें काम आसल्यार त्या इनकम सर्टिफिकेट आनी रेसिडंस सर्टिफिकेट रोखड्या रोखडें आमकां मेळटा आनी पंचायतीचें आमचो स्टाफूय बरो आसा पंचायती सायडीन आमचें एक हॉल आसा पंचायतीचो त्या हॉलांत आमचे खूब एक्टिविटीज जाता कीत कितें अशें फंक्शना आसता त्या भायर आमचीं भुरग्यांची लग्न जाल्यार आमकां सवाय भितर पंचायती हॉल आमकां दिता त्या भायर आमची भुरग्यांची बड्डे धर कितें कितें फुलां बिलां कितें आसलीं तें सगळें आमकां सवाय भितर आमकां तें करता हेल्प करता आनी खूब म्हणल्यार खूब आनी आमचे सरपंच सगळे आमची स्टाफ आसा पय न्ही तो बरो आसता आमी गेल्यार आमकां बरे रिस्पेक्टान जाप करता बरें हें करता आनी एक मेन कितें पंचायतीचो स्टाफ बरो आसल्यार पंचायत बरी चलता पंचायत हय पंचायत तेजेर स्टाफाचेर सगळें पूण बरें एक्टिव्ह आसता सगळीं बरीं आसा आनी आमकां कितें जाता आमचें आमदार आसा ते आमदाराची कितें मिटींग कितें आसलें जाल्यार आमकां रोखडें फोन करून सांगता वा खंयची सभा आसता व्हडली तेन्नाय बी बरें बरें आनी बरें बरें कार्यक्रम आसल्यार हें आसता आनी आमकां एक्टिविटी खूब आसता थंय आनी खूब फंक्शनां आसता बरें आसता पंचायत बरी म्हणल्यार बरी खूब हें करता लोकांक आनी बरी हें करता कामां पंचायतीचें बरें आसता